میں نے حال ہی میں فلپ کارٹ سے ایک گیس کا چولہا خریدا ہے اور مجھے کہنے میں بہت خوشی ہے کہ اس کا ڈیزائن کافی متاثر کرنے والا ہے یہ میرے باورچی خانے میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے پر میں مسلسل گرمی فراہم کرتا ہے تعمیر کا معیار ٹھوس ہے اور اگنیشن سسٹم بھی بےعیب کام کرتا ہے یہ میرے کھانے کے سیٹ اپ میں شاندار اضافہ ہے اور میں اس خریداری سے مطمئن ہوں